جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جیسے انگریزی کا غلبہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ میدان میں انگریزی زبان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے اردو زبان پس منظر میں جا رہی ہے اسی طرح ڈیجیٹل مواد کی کمی انٹرنیٹ پر اردو میں معیاری مواد کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ انگریزی یا دیگر زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں نوجوان نسل زیادہ تر انگریزی اور رومن اردو میں بات چیت کرتی ہے جس سے خالص اردو زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے اسی طرح اردو زبان کو ترقی دینے اور اس کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر مناسب اقدامات نہیں کیے جا رہے تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی تدریس پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے طلباء اردو کو لکھنے اور پڑھنے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے چیلنج ہیں جو میں نے ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ان چیلنجوں کے باوجود اردو زبان کی خوبصورتی اور اہمیت برقرار ہے اور اس کی حفاظت اور فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں